ہیلو کیا آپ اولا ڈرائیور بات کر رہے ہیں ایکچوئلی مجھے یہاں پہ میں سیکٹر باسٹھ سے بول رہی ہوں اور مجھے یہاں سے سیماپوری جانا ہے میری ایک میٹنگ ہے بہت امپوٹینٹ میٹنگ ہے وہ میرے لیے تو آپ کتتا کرایہ لیں گے مجھے بتا دینا اور میں آپ کو پے ٹی ایم کر دوں گی ٹھیک ہے اور مجھے جلدی ہی جانا ہے چار بجے آپ مجھے یہاں سے پک کر لیجیے سیکٹر باسٹھ سے اور پانچ بجے تک مجھے وہاں پہنچا پہنچا دیجیے گا کیونکہ پھر پانچ بجے کے بعد جام لگنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں لیٹ ہوؤں ٹھیک ہے تو آپ مجھے جلدی ہی پہنچا دینا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جلدی آ جائیے چار بجے میں آپ کو بالکل یہیں پہ ملوں گی اور پلیز مجھے جلدی پہنچا دینا اوکے